रौदा सब उगै छै ओइसब लऽ कऽ ई सब जादा भऽ नहि पबै छै ओहीके लेल माल जालके बीमारी सब उपलब्ध होइ छै खराब खराब बीमारी जेनाही प्लास्टिक खा लै छथिन कोनो माल जाल तब हुनका कोनो बीमारी भऽ जाइत हेतै जेनामे भऽ गेल प्लास्टिक पन्नी ई सब खेथिन तब बीमारी तऽ हेबे करतै ओहीके लऽ कऽ आदमी सब महीष गाय सबके हरियर चाराके उपलब्ध करै छथिन आओर अनेक प्रकारके चारा सब हरियर खुअबै छथिन भऽ गेल जेनामे घास तास सेहो करै छथिन आओर रङ्ग बिरङ्गके महींष सबके खुअबै छथिन हरियर सब मौसममे सब रङ्गके अबै छै चारा सब आओर प्लास्टिक सब खाइ छथिन तऽ बीमारी भऽ जाइ छै आओर रङ्ग बिरङ्गके चीज सब उपलब्ध होइ छै